गोंयची शिक्षण पद्दत आपल्या बहू संस्कृतीक दायजाची परब मनोवपा खातीर वा विंगड विंगड फांटबूंय आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक रावपा खातीर तयार केल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमा वरवीं तशेंच कांय कार्यावळी वर कार्यावळी वरवीं सांस्कृतीक आनी तशेंच भाशीक विविधतायेक संबोदीत करता जर आमी भोवु भाशेक शिक्षण म्हटले जाल्यार कोंकणी माध्यमीक प्र कोंकणी ही प्राथमीक शाळांनी थळावी संस्कृताय आनी भास तिगोवन दवरपा खातीर आनी ताची चालना दिवपा खातीर गोंयांतल्या जायत्या मुळाव्या शाळांनी राज्याची राज्यभास कोंकणी भाशेंतल्यान शिक्षण दितात जर आमी इंग्लीश भाशेचें जर उलयलें जाल्यार इंग्लीश ही माध्यम मध्यम माध्यमीक शाळांनी आसा तशी ती प्राथमीक माध्यमीक शाळानूय आसा उच्च शिक्षण आनी संवसारीक संद मेळोवपा खातीर विद्यार्थ्यांक तयार करपा खातीर ह्यो इंग्लीश ही माध्यमीक शाळांनी तिचो व्हड प्रमाणांत उपेग जाता मागीर पर्यायी भास जाका आमी ऑप्शनल लँग्वेज म्हणटात ताका विद्यार्थ्यांक चड करून मराठी हिंदी पुर्तुगीज सारकिल्ल्यो अतिरिक्त भासो शिकपाची निवड आसता जी मागीर उपरांत गोंयचो इतिहास समजुपाक तांकां सवकळीचें जाता मागीर वयता ते सांस्कृतीक संविधनशिलताय म्हटल्यार सेंसिटीव ट्रेनींग कल्चरल सेंसिटीव ट्रेनींग ताका सांस्कृतीक फांटभूंय समजून घेवपाक घेवपाक आनी तांकां आदर दिवपाक शिक्षक आनी प्रशासक प्रशिक्षण दितात जर मागीर आमी ट्रान्ज्लेशन कोर्सा बद्दल किदें ट्रान्ज्लेशना बद्दल उलयलें वा अणकार ह्या ह्या फिल्डाच्या बद्दल उलयलें जाल्यार खास करून कोंकणी वा मराठी माध्यमांतल्यान इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिक्षणांत वचपी विद्यार्थ्यांक भासांतल्यान संक्रमण करपाक मदत करपाक शाळा साधन सुविधा दितात पूण अणकार सेवा सगळ्यात शाळांनी अशें आसात अशें ना त्यो फकत महाविद्यालयांनी आमकां चड करून ही अणकाराची अणकार हो एक कोर्स म्हणल्यार वा सबजेक्ट म्हणूं येता एक ऑप्शनल कोर्स म्हणून आसता पूण हो सक्तीचो खक्तीचो म्हणून खंयच्याच म्हाविद्यालयांनी वा शाळांनी सुद्दां ना तर कांय खुबश्या विद्यार्थ्यांक जीं चड करून गोंया भायलीं आसता तांकां गोंयची जी कोंकणी भास आसा ती समजुपाक खुबशे फावटी त्रास जाता जर हे अणकार सेवा जर माध्यमीक प्राथमीक शाळांनी पयली जाली अणकार सेवा ही प्राथमीक शाळांनी जाली जाल्यार ती मागीर मुखार मुखार भुरग्यांक दुसऱ्यो भाश्यो सुद्दां समजुपाक संवकळीचें जातलें तशेंच तांकां कोंकणीची खंय तरी आवड निर्माण जातली मागीर ताज्या उपरांत गोंयांतल्यो कॉलेजी तशेंच विद्यापिठां वेगवेगळ्या भारत विद्यापीठ गोंय विद्यापीठ जें आसा ते वेगवेगळ्या भारतीय आनी आंतरराष्ट्रीय भाशांनी अभ्यासक्रम दिवन भाशीक विविधतायेक प्रोत्साहन दिता गोंय विद्यापिठान पुर्तुगेज सारकेल्ली भास म्हटल्यार तातूंत आमकां बॅचलर्स पदवी मेळोवपाक शकता आमी तशेंच भारता भायले ते लोक सुद्दां हांगा येवन शिकतात आनी